मैं पहले एक व्यवसाय करती थी जो लोगों को पहले पहले बहुत पसंद आया लोगों भी पसंद करने लगे हमसे खरीद कर पहनने लगे ओ व्यवसाय एक कपड़े की व्यवसाय थी जिसमें हम सारे लोगों के लिए कपड़े बनाते थे मतलब चदर प्यांट साट जिस सारे सारे सब कुछ मतलब बच्चों के लिए महिलाओं के लिए पुरुषों लोगों के लिए सब सबके लिए हम वहाँ पर कपड़े बनाते हैं बनाकर बेचते है ये मुझे मतलब बहुत सारे सफलाता है मिली लेकिन कुछ वे देरी बाद कुछ वक्त बाद क्या है कि ओ हमारे कोई हमारे विरुद्ध एक असुविधा की मतलब हमारे जो कपड़े है उसको खराब कर कर उसको खराब करके ओ बेचने लगी जिसकी वजह से हमारा जो नाम है औ धीरे धीरे घटने लगी लेकिन हम ये नहीं कर रहे थे हमारा कोई कर रहा था मतलब हमारा कपड़े लेकर वो ये कर रहा था तो उस वक्त में हम क्या किया हमने पुलिस को बताया और उस लोगों को आरेश्ट किया तो हमें जो हमारा जो घट रहा था लोगों को हमने मीडिया और न्यूज़ के माध्यम से बताया कि ये प्रॉब्लेम ये असुविधा है तो उस उस दिन की वजह से और कुछ नई असुविधा हो रही तो हमारा अभी का अभी ओ दुकान और ओ व्यवसाय अच्छा चल रहा है